कठुआ बड़ा बड्डा एरिया डिस्ट्रिक ऐ ते साढ़ी डिस्ट्रिक कठुआ ऐ ते कठुआ च ओह् मतलब कि रोड़ बना करदी ऐ कठुआ च इक बड़ी गै शैल जगह् ऐ कठुआ च बड़ा की शैल डिग्री कॉलेज़ ऐ डिग्री कॉलेज़ कठुआ उत्थै इकॉनामिक्स दे बारे च बोल्लेआ जा करदा अजकल ते पैसे दी बड़ी कमी होंदी ते हून दे हर इक चीज बास्तै पैसे दी जरूरत पौंदी ऐ जो ते इन्ना हारा कठुआ दे बारे च बोल्लेआ जा करदा ऐ गल्लां बातां चले करदियां ऐ ते बसोह्ली पेंटिंग ते बड़ी गै मश्हूर ऐ ते इस पेंटिंग बास्तै दूरै दूरै दे लोग औंदे ऐ ते पेंटिंग असेंगी पेंटिंग अग्गें जाने आस्तै पेंटिंग सिक्खनी चाहिदी ऐ ते पेंटिंग दा कारोबार अग्गें बधाना चाहिदा ऐ ते